हमसब जे कलम लगबै छियै तऽ बजारसँ कीनकऽ आनलहुँ तऽ ओ किनुआवला ओ एनाही जे आँठी आओर खाकऽ लोक फेक दै छै तऽ ओ तऽ बीजू भऽ गेल आओर कलमी जे लगबैके मोन भेल तऽ कलम कीनकऽ आनलहुँ तऽ कलमी आम लगेलहुँ आम लगेलहुँ पौधा लगेलहुँ ओइके लकड़ीवला काज भेल अलग बीजूवला तऽ ओ अलग भए गेल हत्था काटिकऽ लोक अलगसँ देलहुँ चौ बगलसँ हत्थापर मे बीचमे जे खल खाली जगह यऽ तै जगहपर मे से कलमी आम सब लगा देलहुँ जेनाकि बमबइए लगा लेलहुँ जेनाकि पाँचटा कलकतिये गाछ लगा देलहुँ जेनाकि जे पाँचटा सपेता गाछ लगा देलहुँ जेनाकि से दू टा मालदह लगा देलहुँ जेनाकि से अहिनाहीके सबटा आम सब लगा देलहुँ पेड़ सब फल फूल खाइके भेल बच्चा सबके तऽ अपना गाछके वृक्षके रहै छै तऽ बढ़िआँ रहै छै गोटेक बेर जबान भेल ओ गाछ ओकर सेवा कयलहुँ खाद देलहुँ पानि देलहुँ कियारी बनाकऽ पानि ओइमे अथी कयलहुँ बढ़िआँ जकाँ ओकरा अथी कयलहुँ ओकरा सेवा कयलहुँ घेर बेर देलहुँ बकरी छकरी अर उपद्रव नहि कयलक लोक नहि उपद्रव कयलक एकर किछु तोरलक नहि आओर तकरा बढ़िआँसँ अथी कए कऽ रखलहुँ ओइ गाछके पोसलहुँ जेना लोक बाल बच्चाके पोसय यऽ तहिना लोक वृक्ष लगाकऽ पोसय यऽ वृक्षके पोसय यऽ तऽ ओइके पौधा लगाकऽ ओइके पोसलहुँ तऽ जबान भेल ओ गाछ फड़ल फुलायल बाल बच्चा सब खयलक अथी भेल मजर गोटे बेर मजरै छै तऽ लोकके आइ दिनसँ इएह आब जेनाकि जे आब ई मास आयल हँ माघ आयलहँ तऽ अइ माघमे जे आम सब गुजरत तऽ फागुन मजरत तऽ तकर बाद की होयत जे एकरा लाही पकड़ि लेत पुरबा जे बहत तऽ लाही पकड़ि लेत तऽ ओ पौधा अथी सब होयत नहि फल सब होयत नहि टिकुला नहि धरत बढ़िआँ गाछके फेन कहैय सफाइ करै लए तऽ फेन ओकरा दबाइ दियौ सफाइ करू तऽ फेन ओइके ओइमे फल सब बढ़िआँ भेल खेलक झाँट बिहारि भेल झैटिये जाइ छै गिरिये जाइ छै लोक बिछिये लेलक बढ़िआँ तरहसँ ओकरा राखलहुँ बाल बच्चा खेललक अथी भेल गाछ जबान भेल तऽ जे गाछ लोकके लकड़ी बढ़िआँ भेल बेचयवला भेल ओ लकड़ी सब अपन बेच लेलक काते काते आरिपर मे लोक लकड़ी लगा दै छै आन चीजके गाछ लगा देलक जेनाकि शीशो भेल जेनाकि जे हैया जामुन भेल जम भेल गोटे गाछ से अथीवला गाछ सब भऽ गेल कठजरनो सब कोनो कोनो गाछो सब आमो गाछ सब भऽ जाइ छै सेहो हैय छै आमे कि बीजू भऽ गेल तऽ ओइ बीजूके की कयलक जे मोटगर भऽ गेल नमहर भए गेल तऽ बेचिये लेलक बेटा बेटी बिआह दान करैय तऽ लकड़ीके काज यऽ तऽ ओ अपनो राखि लेलक तहूसँ नहि भेल तऽ बेचियो पैसाके काज भेल ककरो केओ बेचिये लेलक नब गछुआ गाछ सब अपन जे कलमी भेल तकरा लगाकऽ अपन फल फूल भेल तऽ अपन धियापुता खेलक रखलक बेचलक लाही लागि जाइ छै तहन तऽ देखै छियै सबटा झरिये जाइ छै मज्जर सब झरि जाइ छै बिहारि उठै छै झरि जाइ छै ओइमे लोक बीछकऽ आनलक आम आण्ठिके लोक अचारो बनेलक खेबो कयलक कसौनी बनेलक कुच्चा बनेलक जकरा जे मोन भेल से अपन बनेलक अपन चीज रहै छै जे मोन भेल से बना कऽ खेलक जकरा नहि रहल तऽ ओ कीनकऽ आनलक जकरा अपना छै तऽ अपने गाछके अपन आनलक तोड़िकऽ खयलक से सब कयलक अपन एना से सब कयलक अपन